सुबह उठि करि कऽ जानवरके हिफाजत करना छै घरसँ निकालना छै घर साफ करना छै बथान साफ करना छै गोबर उठाना छै कुट्टी पानि करि कऽ अपना सानी लगाए कऽ जानवरके खाना देना छै समयपर रौदा होलाके बाद समयपर जानवरके घर करना छै फेर समयपर घरसँ बाहर करि कऽ जानवरके खिलाना छै हमसब इएह सिखलियै हने जानवरके देखभाल इस तरहसँ करल जाइ छै केतना फायदा होइ छै सुधा दाना खिलायल जाइ छै दूध बढ़यके लिए बहुत तरहके घट्ठा खल्लीसभ हिफाजत करल जाइ छै देल जाइ छै जानवरकेँ खिलायल जाइ छै ओहिसँ दूध बढ़ै छै तऽ अपना अपना जे छै से किसानकेँ फायदा होइ छै ओहिसँ फायदा होइ छै तऽ अपन जतेक जादा हिफाजत करल जाइ छै गायके ओतना दूध बढ़ै छै ओतना किसानकेँ फायदा होइ छै तब फेर फायदा होइ छै जे जानवरकेँ फेर बच्चा देलाके बाद फेर गाभिन होइ जाइ होइ छै तऽ फेर ओकरा हिफाजत करल जाइ छै तऽ फेर आगे फेर किसानके फायदा होइ छै फेर बच्चा दै छै फेर दूध होइ छै जेतना फायदा अपना खाना भोजन देल जाइ छै ओतना जानवरके दूध बढ़ै छै ओतना जानवरके दूध बढ़ै छै तऽ ओतना किसानके फायदा होइ छै